जोङो दैमायाव नाफोरखौ नागिरनानै सारनानै लायो बा जेखाइजोंबो गुरो आरो आखाइजोंबो दांग्रोमोन समाव एफोरबायदि दैमायाव जों नाफोरखो दांग्रोमनो थाङो एबा गुरनोबो थाङो इदिनो जोङो नाखौ लायनानै बा बुरजा मोनब्लाथाय फानोबो आरो न'खरफोरावबो जायो जोङो एफोरबायदिनो दैमानि नाखो लायनानै जों बुरजा मोनब्लाथाय फानबाय आरो जाबाय न'खराव गुरना लायनानै एबा सारना लायनानै एफोरबायदि जोङो लायो आरो दैमायाव जोंना दैमा खाथिनालाय नाफोरखो नागिरनानै लायो जोङो इफोरबायदिनो लायनानै बुरजा मोनब्लाथाय जाबाय आरो फानबाय

नाया नाथुर मोनो ओमफाय दैमानि ना गोलाव मोनो आरो बाखा राङा ओमफाय जेनोबा बरख' ना एफोरबायदि मोनो आरो ना गोलाव मागुर मागुर मोनो बरख' ना मोनो एफोरबायदि ना दं आरो ओमफाय बे नाखौ जानो मोजां मोनो बरख' आमफ्राय ना फाखा राङा एनिफ्राय माबा मागुर एफोरखो मोजां मोनो आरो जानो माबे नाया बेसेबां दाम मागुराबो दाम खमल खाथफोरा दाम सिंगिफोरा दाम बायनानै जानो हाया दामा किल' एकस' गाहाम देरस' गाहाम खमल खाथ नाफोरा मागुरफोरा इफोरबायदि आर' जोंफोर गरिब मानसिफ्रा बायनानै जानो हाया नाफोरखौ दामा बुरजा इदि ना फिसाफ्रा सल्लिस थाखा फनसास थाखा ना गिदिरफोरा दाम मागुरफोरा खमल खाथफोरा एफोरबायदि आर' जों गरिब मानसियाथ' दाम गारनानै जानो हाया जों दैमायाव गुरनानै जाफैयो समाव नागिरनानै नागिरना लायनानै जायो आरो आखाइजों दांग्रोमनानै